हां जी में हून अस पुज्जी गेदे रेलवे स्टेशन हून अस जा दे हे कुतै ते रेलवे स्टेशन पुज्जी गेदे ते तुसें हून सनाओ हां में कराया देना मेरे कोल इ'यां ते नी हैन पैसे में कड्ढने पौने ए टी एम चा ते तुसें इ'यां गै देउड़ां अ'ऊं तुस गूगल पे चलाने होन्ने तुस गूगल पे चलाने होन्ने तुसेंगी अ'ऊं इ'यां आनलाइन पे करनी करुनियां चलाने होन्ने हां मेरे कोल हैन नी हैन अजें पैसे नेईं तां तुसें अ'ऊं इ'यां गै देउड़दी ही अवा हैन नी हैन मेरे कोल इस बेल्लै तुस इक कम्म करो हां तुस गूगल पे च अ'ऊं तुसें करुनियां तुसेंगी नेईं चलाना औंदा ऐ ते अ'ऊं तुस दस्सो फोन थुआढ़ा ओह् यू पी आई कुत्थै ऐ अ'ऊं करनी आं इ'यां बी फोना चा समां ठीक ऐ थुआढ़े अकांउट च जाने उठी सिद्धे हैनी ते तुस इ'यां करो तुस तुस यू पी आईडी गै सनाओ ते गूगल पे हां कुसै गी पुच्छियै गै मिगी सनाओ अ'ऊं तुसें भेजनी सिद्धे अकांउट च अकांउट च गै भेजनी आं ठीक ऐ